فوٹوگرافی ایک بہت ہی اچھا پیشہ ہے اور معاشرے کو اس کی ضرورت بھی ہے آج کل معاشرے میں یہ کافی مقبول پیشہ ہے کیونکہ معاشرے میں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں ایک فوٹوگرافر کی ضرورت پڑتی ہی ہے اس لیے فوٹوگرافی ایک اہم پیشہ بھی ہے ٹیکنالوجی نے فوٹوگرافی کو اس طرح متاثر کیا ہے کہ جیسے پہلے کے زمانے میں رول سےنگیٹو کو نکالا جاتا تھا پھر اس نگیٹو سے فوٹو بنایا جاتا ہے لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے آج کل ڈیجیٹل کیمرے آ گیے ہیں جس میں فوٹو کو کھینچ لیا جاتا ہے اور پھر اس کو پرنٹ کر لیا جاتا ہے فوٹوگرافی میں جو بڑے فوٹوگرافرس ہیں ان کے پیشے میں تو کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے کیونکہ وہ کافی مشہور ہیں اور ان کا پیشہ ویسا کا ویسا ہی چل رہا ہے لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر موبائل میں کیمرا ہے تو لوگ موبائل سے ہی فوٹو کھینچ لیتے ہیں اور اس کو پرنٹ کروا لیتے ہیں اس لیے جو چھوٹے فوٹوگرافرس ہیں ان کے پیشے میں تھوڑا بہت فرق آیا ہے